हेलो हाँ गाड़ी है ना आपके पास गाड़ी है तो हमको वह दस बीस आदमी हैं हमको घूमना है गया बोधगया नवादा

लगभग बीस पच्चीस आदमी हैं पचीस आदमी हैं घूमेंगे तो एक जगह नहीं दो घंटा डेढ़ घंटा टाइम लगेगा हाँ लगबे करेगा दो चार आदमी का रेट बिहार का तो महंगा पड़ेगा एक आदमी का एक हज़ार पड़ेगा और कितना महंगा पड़ा जाएगा पचीस आदमी हैं पचीस हज़ार रुपये लग देना पड़ेगा दिवाली पर चलना पडे़गा किलोमीटर इतना यहाँ कितना होगा एक सौ किलोमीटर मतलब होगा दै और कितना होगा जितना किलोमीटर होगा उतना होगा

दस बीस लीटर अप डाउन में डीजल ख़र्चा एक दो तो हज़ार लेगगा हाँ हाँ वह सब की भी व्यवस्था है तो हम देखते हैं एक हज़ार बहुत किराया महंगा पड़ता है एक हज़ार एक आदमी का लगेगा कोई बोलता है कोई बोलता है कुछ कम में पहुँचा देंगे है ठीक है ठीक है ओके ओके